जेल्लै अस भद्रवाह् गे हे मतलब कि साढ़ी कालज दी तरफ दा गै गेआ हा कैंप कि तुसें गी कैंप लगाना ऐ ते अस सारें गी मतलब कि जेह्ड़ियां मेरियां फ्रैंड हियां में इ'नें गी बी मतलब कि इ'नें गी कुसै गी बी नेईं पता हा कि कैंप ऐ जेल्लै मिगी पता लग्गेआ ते में अपनी सारी स्हेलियें गी बी दस्सेआ कि भद्रवाह् कैंप जा दा चलो जन्ने आंं उद्धर मस्ती ऐ बगैरा खूबसूरत सारा किश ते सारे जने जिन्नियां बी स्हेलियां हियां उ'नें सारें फार्म फिल कीता ते अस भद्रवाह् गे अस रस्ते बी जंदे इन्ना मजे कीते मस्ती कीती वीडियो बनाई ते रीलां बनाइयां मिगी बड़ा गै इन्जाय करियै गे ते जेल्लै अस भद्रवाह् पुज्जे ते भद्रवाह् दा जेह्ड़ा नेचर हा ओह् इन्ना शैल हा बड़े बड्डे बड्डे प्हाड़ हे बर्फ पेदी ही ते ठंडा ठंडा बी मौसम हा ते जेल्लै अस मतलब कि जिन्नियां बी साढ़ियां कालज दियां गेदियां हियां मेरियां जिन्नियां बी स्हेलियां गेदियां हियां ते असें मतलब कि बड़ी मस्ती कीती उद्धर रातीं जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े रूक् कमरे होंदे हे ओह् बी कट्ठे ई हे इक्कै हाल च अस सारे सौंदे हे ते असें रातीं उद्धर गाने लगाइयै डांस करना मतलब कि परानियां परानियां गप्पां लाह्ङ गप्पां मतलब कि गप्पां मारनियां ते बड़ा मतलब कि मते कीते असें फ्ही उद्धर साढ़े फंक्शन बी होंदे हे अलग अलग डांस बगैरा होंदा हा सिंगिंग होंदी ही फ्ही ओह्दे बाद ड्रामा लेगी कुसै चीज उप्पर ड्रामा बनाना ओह् बी होंदा हा ते उद्धर असें मतलब कि इ'यां किट्ठे रेही रेहियै जि'यां हल्ली अस कालज फ्रैंड हे ओह्दे कोला बी जैदा गैह्रे जेह्ड़े साह्नूं दूएं दियां हाबियां होंदियां ओह् पता लगदा कि इस इस कुड़ी इस कुड़ी दा केह् केह् नेचर ऐ केह् केह् ड्रीम ऐ ओह् बी अस जेल्लै सारें कन्नै रेहिया साह्नूं मतलब कि बड़ा शैल लगदा ते जेल्लै अस कुतै ट्रैकिंग करने जाना ते ट्रैकिंग इक अस उद्धर कीती दी ते कन्नै मिगी कल्लै मतलब कि घुम्मने फिरने ते उद्धर में कल्ले बी जेल्लै नेचर गी दिक्खयै नेचर दी फोटोग्राफी करनी ओह् बी मिगी बड़ा शैल लगदा हा कि कुसै बेल्लै जेल्लै मेरियां जेह्ड़ियां मेरियां स्हेलियां गेदियां होंदियां हियां एह् अपने अपने बिजी होंदियां हियां कोई फोन चलै दा होंदा हा कोई किस करै दा होंदा हा ते फ्ही में कल्लै मतलब कि थोह्ड़ा जेहा अग्गें मतलब कि उद्धर घुम्मना फिरना फ्ही ओह्दी जेह्ड़ी बड्डी बड्डी जेह्ड़े प्हाड़ होंदे उं'दे फोटू शूट करना ओह् मिगी बड़ा पसंद हा